अज्ज मैं तुसें गी सनाना चाह्न्नी आं मेरी दादी पड़दादी मतलव खान दानी इक ऐसी ओह् बनांदे न मेरी दादी मतलव की जियां मेरी दादी इक बारी किश बना दे हे ते में दादी होरें दिक्खेआ में आक्खेआ तुस एह् केह् बना दे ओ मिगी बी सखाओ कियां बनांदे उसलै मेरी दादी ने मिगी आक्खेआ कि बच्चे हाल्ली तुस छोटे हो ते हाल्ली तुस नेईं बनाई सकदे फ्ही मेरे न दमाग बिच्च एह् रेहा कि नेईं में एह् बनाना ऐ बनाना ऐ फिर जेल्लै थोह्ड़ै चिरै बाद में थोह्ड़ी बड्डी होई में आक्खेआ दादी जी हून में बड्डी होई गेदी आं ते मीं तुस सनाओ एह् कियां किय़ां बनांदे न फिर मीं दादी नै दस्सेआ बच्चा के तुसैं केह् करना केह् केह् चीजां चाही दियां न मिगी मेरी दादी नै सनाया एह्दै बास्तै असेंई चाही दी सूजी सूजी ओह्दे बाद असें चाहिदा दुध्द दुध्द अगर घर दा होग ते चंगा रौह्ग क्योंकि घर दा दुध्द तुसें पता कि शैल होंदा अपने घरे दा दुध्द फिर असें एह्दै बास्तै चाही दी खण्ड खण्ड दै बाद असें एह्दै बास्तै चाहिदा मिट्ठी सौंफ होई मिट्ठी सौंफ ओह्दै बाद अस एह्दै बास्तै लाचियां बी लेई सकने आं लाचियें दे बाद अस लेई सकने आं एह्दे बास्तै होर जियां मतलव कि होईये गरी होई गरी थोह्ड़ी नेही शूरी लैती होर होईया समान जियां मेवे बगैरा मतलव जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीज़ साढ़े कोल होऐ ते ओह् असैं लेई लैनी ओह् असें चीज़ां तां पाने आं कि थोह्ड़ा एह्दा जेह्ड़ा स्वाद जादै बनी जा ते एह् जाह्ड़ा समान ऐ तुसैं दिक्खी गै लैत्ता होना कि एह् जाह्ड़ा समान ऐ मतलव एह्दै बास्तै ओह् केह् चीज़ होई सकदी ऐ ठीक ऐ ते एह् जेह्ड़ी मतलव नें तुसें सना दी आं ठीक ऐ एह् मतलव मरी दादी पड़दादी खान दान पैह्ले दा बजुर्ग पैह्ले दे बनांदे अवा दे न ते एह् फिर असें में तुसें सनानी आं कि एह् जेह्ड़ा किश में तुसें बनाने दी जाच दस्सा नी आं ते एह्दा नांऽ ऐ मालपुड़े ठीक ऐ मालपुड़े इनें गी आक्खदे न ते हुन में तुसें सनानी आं जेह्ड़े मालपुड़े न एह् कि'यां कि'यां बनांदे न ते कियां कियां मतलव कियां कियां इनें बनाना कियां रक्खना किन्ना चिर इनें रक्खी सकने आं फिर इनें कियां बनाना दे इस्सी बनाने दी अस केह् करी सकने आं पैह्लें ते अलैं सूजी लेई लैनी मतलव जिन्ने असैं बनाने होऐ दिक्खी लैना अपने स्हाब कताव कन्नै सूजी लैनी उस्सी असैं पाई लैता कुसै कटोरै बिच्च पाई लैत्ता फ्ही असैं ओह्दै बिच्च केह् करना दुध्द पाना दुध्द असैं केह् करना दुध्द असैं कच्चा गै लैना दुध्द कच्चा लेईयै ओह्दै बिच्च शैल करियै उसी घोली लैना घोलियै असैं उसी थोह्ड़ै चिर रक्खी ओड़ना रक्खी ऐ फिर असैं केह् करना कोई दस पंदरा मैन्टें दे बाद दिक्खना उसी ओह् शैल तरां कन्नै चंग्गी तरां कन्नै सरोई गेदा ऐ जे सरोई गेदा ते फिर असें केह् करना अस्सी इक बारी होर घोली लैना घोलियै फिर साढ़े कोल जेह्कियां बी चीजां न जेह्कियां चीजां असें लैत्ती दियां हियां जियां की केह् केह् चीज़ ही साढ़े कोल इक ही साढ़े कोल मिट्ठी सोंफ मिट्ठी सोंफ पाओ फिर लाची पाओ ठीक ऐ फ्ही थोह्ड़ी हारी खण्ड पाओ मतलव खण्ड असैं इन्नी गै पानी जिन्ना असें लगदा की पेई जंदी ऐ फ्ही ओह्दे बाद कोई मेवे होई सकदे न ते पाई लैओ नेईं होई सकदे ते कोई चक्कर नी ओह्दा स्वाद इ'यां बी बनी जंदा और इक न साढ़े कोल चीज़ ऐ मतलव कि जियां थेह्ड़ा हारा असें एह्दे बिच्च घ्यो एड़ करी सकने आं ठीक ऐ घ्यौ तुसें पता हर चीज़ दै बिच्च पौंदा हर चीज़ दा स्वाद बनानै बास्तै अस घ्यो पाई सकने आं कोई बी चीज़ कोई बी अस पकवान बनाचै किश बी बनाचै ते घ्यौ जेह्ड़े होंदे न साढ़ै बास्तै बड़ी स्हेई ऐ मतलव ओह् केह् करदा कि किसै बी चीजा दा स्वाद शैल बनाउड़दा ठीक ऐ ते हून असैं केह् करना सारा किस असैं लेई लैत्ता एह्दा शैल घोल बनाई लैत्ता घोल इन्ना बी लुगड़ा नी बनाना कि साढ़ै हत्थै बिच्च गै नी अवै हून असैं कोह् करना मेरी जेह्ड़ी दादी हे ओह् पराने जमाने दे हे रे उने मिगी ऊंआं गै समझाया अजकल दे बच्चे न हून बड़ा किश आई उठे दा उन्दै कन्नै बनांदे पर मेरी दादी नै मेरे उनैं हत्थै कन्नै गै बनाना सखाया ते हुन उने केह् कीता फिर केह् कीता असें कड़ाही लैत्ती कड़ाही लेईयै कड़ाही बिच्च पाई ओड़ेआ तेल ठीक ऐ कड़ाही बिच्च तेल पाया असें केह् कीता अज्ज कल दिक्खो गैस चुल्ले चलेदे पर उसलै दे जमाने गी केह् होंदा हा अपने घरे दियां चुल्लियां चुल्लियां मतलव अग्गी उप्पर अग्ग बालदे हे लकड़ियें कन्नै ते चुल्लियें उप्पर बनांदे हे कोई बी चीज़ होऐ जेह्ड़ी चुल्ली उप्पर पक्की दी होंदी ऐ ते ओह् जेह्ड़ी होंदी ऐ ते बड़ी गै शैल होंदी ऐ चुल्ली उप्पर पक्की दी जेह्ड़ी चीज़ होंदी ओह्दा स्वाद गै किश होर होंदा अक्खदे बी हैन ना जेह्ड़ी घरै दी चुल्ली उप्पर पक्की जी इक्क बारी चीज़ ओह्दै बिच्च किस नी रौंह्दा ओह् शैल होई जंदी शैल स्वाद होई जंदा ओह्दै बिच्च असैं केह् कीता फिर दादी नै ओह्दै बिच्च रक्खी ओड़ी कड़ाही चुल्ली उप्पर ते कड़ाही दे बिच्च तेल पाया ओह्दै बिच्च घ्यो पाया देस्सी घ्यो पाया ते उस्सी केह् कीता घोल बनाऐ दा हा सूजी दा ते उस्सी केह् कीता निक्के निक्के निक्के उनेंई तलदे गे तलियै ते उनें मतलव कि जादै नी तलना जादै मतलव ओह् जली जंदे ते मिट्ठी मिटठी अग्गी रक्खने मिट्ठी मिटठी अग्गी केह् करना असें उसी तलदे जाना तलियै असैं कड़शी कन्नै कडदे जाना कड्डियै ते फ्ही जे इ'यां शैल थोह्ड़ा नेहा भूरी भूरा रंग होऐ दा होऐ लग्गन कि इ'यां लाल लाल सूहे सूहे होऐ दे कि के पक्कन लगे न थोह्ड़े उसलै असैं उने कड्ढी ओड़ना कड्ढियै दिक्खना भाई सैल पक्के दे न शैल पकाइयै ते उनेंई असैं मतलव जेह्ड़े बी सारे होन असें इ'यां पकाई लैना एह् साढ़े हे सालहुड़े बनाने दा तरीका ठीक ऐ ते मेरे जेह्ड़े खान दानी पिछले चलदे उप्परा रीत चलदी अवा दी ते असेंई एह् मालपुड़े बनाना सखांदे हे के कियां मालपुड़े बनाने ते केह् करना ते दोस्तो दिक्खो एह् जेह्ड़ी पिछलियां राह् रीतां न उनें असैं अगेगै चलानियां चाही दियां साढ़े अस जि'यां बच्चे आं अस गै इनें ईअग्गैं बधागे तां गै एह् बधने और साढ़े जेह्ड़े पराने बजुर्ग न उन्दियां जादां साड़े कन्ने जुड़ी दियां होंदियां उन्दियां जादें कन्नै असें बड़ा किश होर चेत्ता आई जंदा ते असें केह् करना चाहिदा असें जिन्नियां बी पराने साढ़े बजुर्ग हे जिन्ना बी पकवान बगैरा बनांदे हे ओह् असेंई सारें बच्चेंई अग्गें हुन औने आह्ले जिन्ने बी हैन असें औने चाही दे हर इक चीज़ औनी चाहिदी हर इक चीज़ बच्चें गी बनाना औनी चाहिदी ते दोस्तो अज्ज दी मेरी जेह्ड़ी एह् ही पकवान बनाने दा तरीका इस पकवान दा नाम हा मालपुड़े मालपुड़े कि जेह्ड़े मेरी दादी होरे बड़े पसंद हे मेरी दादी जेल्लै बी नें बड्डी होई जेल्लै मिगी उनें सखाई ओड़े मिगी ओहे आक्खदे हे बच्चा मिगी हुन उऐ मालपुड़े बनाई दे नैं बड़े बारी बनाई दिंदी ही ते मैं आशा करनी आं कि एह् मतलव तुसें शैल लग्गी होग ते मैं मतलव मैं चाहनी आं के सारे बच्चे जेह्ड़े न दादियें पड़दादियें कोला बजुर्गें कोला हर चीज़ बनाना सिक्खन